सिरांनि दाबसे जायगानि बेंटल थावननिफ्राय आं गांसे कुरथि नै रोजा रां बेसेननि आं बायदोंमोन बे कुरथिया ओरैबायदि मोजां बियो पिंक कालारनि आं बिखौ गान्नानै बिरात मोजां मोनदों आरो बायनानै गोजोन्नाय मोनदों मानो होनोब्ला बे कुरथिनि कालारा सुब्लाबो सोमना दोनब्लाबो इसेबो खा नाखै आरो गान्नोबो मोजां सियाबो कटननि गुसु गान्नो बिरात कमफर्थेबोल बेनि थाखायनो आं बे कुरथिखौ बिरात मोजां मोनदों गान्नो आङाे बिखौ बेंटल थावनावनो बायनाय जादोंमोन बेनि बेसेना नै रोजा ल'मोन बेनि थाखायनो बे सिया नै रोजा ब्लाबो ओरैबायदि मोजां गान्नोबो मोजां गुसु सुब्लाबो कालार थाङा बेनि थाखाय आं बे सिखौ बायनानै बे कुरथिखौ बायनानै बिरात मोजां मोनदों आं बेखौ बेंथल थावनावनो बायनाय जादोंमोन